हलो हाँ जी बोलिए हलो हाँ जी बोलिए हाँ हाँ हो जाएगा मतलब पहले बताईएगा तब ना कि मतलब कहाँ करना है कहाँ जगह हाँ हाँ रामपुर मतलब क्या क्या चाहिए आपको हाँ हो जाएगा हाँ जरनेटर कितना की जरनेटर कितना लेना है एक दो हाँ धी हो जाएगा हाँ तो मेरा रेट है वैसे अगर सिर्फ़ डी जे का छलता तो बीस से बाईस हज़ार हाँ केबल अगर डी जे लेते ना तो बीस बाईस हज़ार आ गया ऐसे आप पूरा सटा कर रहे हैं तो मतलब डी जे थोड़ा कम हो जाएगा सटा मिला कर मतलब पूरा पैंतीस हज़ार हाँ तो वही पैंतीस चालीस हज़ार तक में हो जाएगा हाँ ग्यारह तारीख को हाँ तो हम लोग आठ से शुरू काम शुरू कर दें हाँ वह दस तारीख तक हो जाएगा हम आठ से शुरू हम आठ से शुरू में तो सात ही को मतलब सब सामान लिया देंगे सात तारीख को ठीक है आ जाए जी तो आज ही गिरा देंगे आठ से हम से काम शुरू कर देंगे क्या बोलें पाँच तो भैया एडव्हांस नहीं दीजिएगा तो वैसे कहीं हम सामान ला वह एडव्हांस पैंतीस सौ बात हुई तो पंद्रह दे दीजिएगा हाँ हाँ तो हमको यह लेबर को भी ना एडव्हांस देना पड़ेगा

कुछ सामान नहीं है कुछ सामान मँगवाना पड़ेगा ठीक है ठीक ठीक